جی آج کل کے زمانے میں فیسبک اور انسٹاگرام یا یوٹیوب وغیرہ کا زمانہ تو ہے ہی اس پر ویڈیو بھی چلتی ہیں اور بہت ساری وائرل بھی ہو جاتی ہیں ویڈیو لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ خبریں بھی بنا رہے ہیں اور لوگ خاندان میں کیا پورے دیش میں پوری دنیا میں خبریں پھیل جاتی ہیں ویڈیوز پھیل جاتی ہیں کہیں کی بھی ویڈیو ہو پاکستان کی کسی لڑکی نے ویڈیو بنائی یا انڈیا کی کسی لڑکی نے ویڈیو بنائی یا کسی لڑکے نے کچھ بھی فیس بک پہ اپڈیٹ کیا تو وہ سب وہ آ جاتا ہے لیکن انسٹا گرام پہ سب ہو تو جاتا ہے لیکن آج کل جو ہے فیک ویڈیو زیادہ چل رہی ہیں فیس بک کھول کے دیکھ لیجیے آپ فیس بک پہ زیادہ تر اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں تو بری بھی ہوتی ہیں فیس بک پہ بہت زیادہ فیک ویڈیو بھی ڈالی جا رہی ہیں اور انسٹا گرام پہ بھی بےوقوف بنانے کے لیے لوگوں کو کیا جا رہا ہے اس لیے سوچ سمجھ کے ویڈیو دیکھیں اس پہ بھروسہ کریں لیکن اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مولاناؤں کی ویڈیو وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اپنے دماغ کا استعمال زیادہ کریں یہ نہیں کہ صرف ویڈیو پر ہی دیکھ کر ویڈیو کوئی بھی بھروسہ کیا جائے پہلے سامنے آمنے سامنے دیکھ کر لوگ بات کرتے تھے ویڈیو دیکھتے تھے اس پہ بھروسہ بھی ہو جاتا تھا کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا لیکن آج کل ویڈیو بناتے ہیں تو فیک ویڈیو بھی بناتے ہیں کہ اپنی اپڈیٹ لینے کے لیے لائکس لینے کے لیے کچھ بھی بولنا کچھ بھی بنانا کچھ بھی کرنا ہر چیز پہ ہر میٹر پہ غلط ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں وہ تو اس لیے اس کا استعمال اچھے کے لیے ہوتا ہے تو برے کے لیے بھی ہوتا ہے یہ ایک چیز ایک چیز کا فائدہ ہے تو نقصان بھی ہے تو اس کے لیے ہمیں اعتماد کرنے کے لیے اس پہ ہمیں دھیان سے اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہم یہ کریں یا نہ کر